हमारे यहाँ छोटा बिज़नेस है हमारे पास डिस्ट्रिब्यूटर हैं जिससे कि बहुत सारे जो कि मसाले उसाले की कम्पनी होती है बिस्किट मसाला और बिस्किट मसाला टॉफ़ी नमक नमक़ीन आदि की जैसे कम्पनी होती है उनके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम उसके हमारे यहाँ माल आता है हम सुपर से माल मँगाते हैं अपने यहाँ अपने यहाँ मँगाने के बाद उसे हम फिर मार्केट में होलसेल करते हैं तो होलसेल करते हैं तो इसलिए हमें इस इस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी है हमें जानकारी है एकदम अच्छे तरीके से इस बारे में जानते हैं क्योंकि बिज़नेस हमारा है हम करते हैं इसको इसलिए इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं इस बिज़नेस से और यह बिज़नेस छोटा ही है मगर अच्छा बिज़नेस है इसमें बहुत बढ़ियाँ है आराम से बहुत टेन्शन नहीं है बहुत जैसे कि बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है बस कम्पनी से डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं कम्पनी से लिन्क है कम्पनी से लोग आते हैं वही माल भी आपको सामान जो आएगा माल वह वही वही देंगे आपको फिर उसके बाद वही मार्केट में सप्लाई जाएँगे अपना ऑर्डर लेकर आएँगे आपको ऑर्डर बता देंगे सप्लाई के लिए लड़का रखना होगा वह लड़का फिर सप्लाई कर देगा बस उसके बाद आपको बहुत काम नहीं होता उसमें यही काम होता है एक दो लोग हैं उसमें देखते रहेंगे करते रहेंगे और यह बिज़नेस है बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बिज़नेस बहुत बढ़ियाँ बिज़नेस है क्योंकि हम इसको करते हैं इसलिए अपना अनुभव बता रहे हैं बहुत बढ़ियाँ बिज़नेस है इसमें कोई दिक्कत नहीं है